हाँ मैं सतपुरा फुटबॉल क्लब का हिस्सा था वहाँ पर बहुत सख़्ती से हमें फुटबाल सिखाई जाती थी

समुदाय के सात जुड़के मैं रहा अभी भी मैं कई बच्चों को के साथ मिल कर गेम खेलता हूँ और अभी मैं कुछ टीम तैयार कर रहा हूँ जिन में जिन में गाँव के बच्चे हैं और वे बच्चे मैं चाहता हूँ कि बड़े स्तर तक गेम खेलें और अपने माँ बाप का और अपने क्षेत्र का नाम ऊँचा करे जिस से वे एक अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकें